हा धार्मिक त्योहारनि जे अवसर ते केतिरनि ई देवी देवताउनि जूं मूर्तियूं ठाहींदा आहियूं उन ठाहिण जे लाइ केतिरी तयारी करिणी पवंदी आहे केतिरो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे उन खां पोइ मूर्ती सम्पूर्ण पूरी थींदी आहे मूर्तीअ जे ठाहिण में कहिड़ा कहिड़ियूं वस्तू खपनि कहिड़े नमूने ठाहिणी आहे कहिड़ो आकारु ॾियणो आहे शिकिल हुन जी हसमुख रखिणी आहे या उन जो मुख मुद्रा कहिड़े नमूने जी रखिणी आहे उहो सभु ध्यानु रखिणो पवंदो आहे मूर्तीनि ठाहिण जो अनुभव ॾाढो सुठो रहियो जंहिंमें देवी देवताउनि जूं मूंर्तियूं ठाहियूसीं